हमारे नज़रिये से तो हमारे स्थानीय इस्कूल में बहुत सारी संसाधन मतलब अब तो बहुत सारा सुधार हो गया समय के साथ वैसे तो है फिर भी अभी है संसाधनों की कमी जैसे हमारे अंदर होता तो बहुत सारी चुनौ चुनौतियों को देखें तो बच्चों के खेलकूद खेलकूद का सामान बच्चों के पढ़ाई का सामान बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाएँ अलग अलग फे़कल्टी के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएँ होनी चाहिए बहुत सारी होती भी हैं अब पहले तो इतना होता नहीं था अब तो होती भी हैं और इसी तरह धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आना भी चाहिए फिर बच्चों के लिए बुक किताब पुस्तक व अलग से पुस्तकालय संसाधनों का उपाय करके अलग अलग फै़कल्टी में खेलकूद का सामान अलग पढ़ाई का सामान अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीकों की संसाधनों को उपलब्ध कराना जिससे बच्चों की मानसिक तौर पर बच्चों का मानसिक तौर पर विकास हो बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की अलग अलग बात मतलब अलग अलग टाइप का हर तरीके का सामान होना चाहिए जो बच्चों के लिए शिक्षापूर्ण हो एक ही तरह का नहीं हर हर फ़ेकल्टी का थोड़ा थोड़ा संसाधन हो जिससे बच्चे सीखें आगे बढ़े उनका आगे का जीवन आसान हो उसके लिए हमें थोड़ा हर टाइप का संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए और इसी तरह से अपने आपको और अपने मतलब स्थानीय इस्कूलों विद्यालयों विद्यालयों के लिए संसाधनों का उपाय करना चाहिए और ये कुछ ग्रामीण लोगों को भी सहायता करना चाहिए इन इनके लिए अलग से और संसाधनों का उपाय कर विद्यार्थियाें की जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहिए